हॅलो एँथनी रे रॉबट उलयता रॉबर्ट रे रॉबट रे फ्रेंड रे तुजो कितें रे आं घट घट कितें गो वळखना गो कितें रे तूं अशें करता फ्रेंडाक म्हूण अशें उलयता गो तुवें रस्ते पोयलाय गो म्हापशान भोंवताय गो तूं बाजारान बी भोंवताय नुस्तें हाडपाक कितें रस्ते जाल्या गो सगले फोडल्या मुगो तें अंडरग्रावंड कॅबलींग चल्लाय न्हय रस्ते सगले फोडल्या रस्ते सगले फोडल्याय मुगो आनी हें गो केन्ना सुदारली गो तुजी भास तूं न्हय म्हणटालें मुगो पयलीं नाजाल्या न्हय म्हणपा लागलें मुगो बारदेसा न्हय म्हणटा कितें गो

आं अशें आं पूण बारदेसान रावता ते मुगो पयलाय केन्ना बारदेसान कशे उलयताय ते आनी ते रस्ते मुगो ते रस्ते मुगो रस्ते मुगो ते सगले अंडरग्रांवड कॅबलाक फोडल्याय मुगो फोण्या फोंडा पडटाय मुगो चड लायट बी गेल्यार पयली लायट गेल्या सोमकें चलपाक जायना आनी गाडी कितें चलयतलो गो हय आनी सांग गो कशें आसा तूं कशें आसा बरें आसा मुगो आं आनी बायल भुरगीं कितें म्हुणटाय तुजीं सगलीं बरीं आसा आनी तुमकां तुमी रावता खंय गो सद्याक करासवाडा रावता गो त्या वाटारान रस्ते कशे आसा गो कितें फोणांत घालपा गो बाये आतां गोवोमेंटा खरें सगले रस्ते फोडल्याय मुगो आनी काय ना रे बाबा सायबा भोगोस आनी कितें खबर यो मुगो मेळपा बी बसया मुगो कोपाकू हांव रावता मयद्यां मयदा खबर आसा मुगो तुका हय हय गो सगले फोणान घाल गो गोवोरमेंटालें हय आमी ओल्ड रावताले तें कपॅल ना तें थंय रावता म्हज्या मातशें कपॅला सायडीक रावताय यो मुगो बायले भुरग्यां घेवन केन्नाय यो मुगो ओके ओके बरें मुगो तूं हरशीं आं बरें बरें बरें ओके